हैलो अंजी नमस्ते जी अंजी में तुंदे कोला जेह्ड़ा साबन लेआ हा लक्स कंपनी दा आं ओह् एक्सपायर ऐ डेट एक्सपायर होई दी एह्दी ना में बाकी समान ठीक हा ते जेह्ड़ा साबन हा ओह् में बाकी दिक्खेआ निं पर बाकी ठीक हा सारा नेईं में तुंदे कोला लैता हा ना कल्ल परसूं लैता हा तुसें चेंज़ करना पौना ऐ दिक्खना पौना ऐ पर में तुंदे कोला ई लैते दा ना बाकी समान ठीक निकलेआ जो बी लैते दा ठीक निकलेआ खाल्ली साबन एक्सपायर निकलेआ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ जी